आप ओला से बोल रहे हैं हाँ जी मैं विनीता बोल रही हूँ ग्वालियर से ऐसा है मुझे ओरछा जाने के लिए किसी वाहन कि ज़रूरत थी आपके पास जो ओला की गाड़ी हैं वो या और कौन कौन से वाहन हैं तो आप बताइए मुझे सत्ताईस तारीख को जाना है सत्ताईस दिसम्बर को हम लोग सुबह नौ बजे निकलेंगे तो आप बताइए आपका पास जो है चार पहिया गाड़ी रहेगी तो आप बताइए आप क्या लेंगे चार्जेस अरे पाँच हजार पाँच हजार रुपए तो बहुत ज़्यादा है ग्वालियर से ज़्यादा दूर नहीं है ओरछा आप ठीक लगाएंगे तो हम लोग वापस भी आपके ही गाड़ी से आएंगे ठीक है तीन हज़ार रुपए चलिए आने जाने का पाँच हज़ार रुपए ठीक है ठीक है सर आपको मंज़ूर है तो हमें भी मंज़ूर है ठीक है फिर आप सत्ताईस तारीख को जो है सर आप हमें गाड़ी भेज दीजिएगा थैंक्यू